नमस्कार भैया बताईए भैया मिल जाएगा भैया कौन सा चाहिए दो तीन प्रकार है तीनों है आपको अगर स्थायी रूप से रखना है तो सीमेंट वाला ले लीजिए इधर उधर करना है तो फाइबर का ले लीजिए

हाँ वो भी बुक किया है हाँ है प्लास्टिक वाला गमला है आपको मिल जाएगा अस्सी रूपए का अस्सी अस्सी रूपए का छोटा वाला हाँ हाँ बड़ा वाला एक सौ चालीस रूपए का सीमेंट वाला आपको पड़ेगा एक सवा दौ सौ का सीमेंट का तो एक ही साइज़ है बड़ा में गोल वाला है

जी जी आईएगा हो जाएगा आपको रेट ठीक से लगा दिया जाएगा हो जाएगा मिल

हाँ तो मैं मिल जाएगा जी जी हाँ मिल जाएगा जब आ जाइएगा मिल जाएगा